भारत में जेतिरा बि समुदाय आहिनि उहे पंहिंजे पंहिंजे हिसाब सां ॾिण ऐं तीज़ त्योहार मल्हाया वेंदा आहिनि ऐं उन खे प्रदर्शित करणु उन ॾिण वारनि खे प्र में खुशी प्रदर्शित करण जो हिकिड़ो सहूलो ऐं सुठो माध्यम हूंदो आहे डांस जो जीअं पंजाब में भांगड़ा गुजरात में गरबा महाराष्ट्र में लावणी राजस्थान में घू घूमर डांस आहे ऐं इन तरह जा ॿिया बि डांस आहिनि जेके उन समुदाय खे रिप्रेज़ंट कंदा आहिनि उन समुदाय जो प्रतिनिधित्व कंदा आहिनि ऐं उहो स हर हिकु समुदाय पंहिंजे डांस जे हिसाब सां पंहिंजो पाण खे सुञाणप ॾींदो आहे असांजो जेको सिंधी असां लखनऊ में छा मतिलबु जेके बि सिंधी जितां जा बि सिंधी आहिनि असांजो समुदाय चेटीचंड ते असांजो जेको ख़ासि त्योहारु आहे ॾिण आहे ख़ासि झूलेलाल जयंतीअ ते उते असां छेॼ करे डोकलनि सां रांदि करे पंहिंजी ख़ुशी जाहिरु कंदा आहियूं पंहिंजे मन जा भाव उकेरींदा आहियूं असां पंहिंजे मन जा भाव व्यक्त कंदा आहियूं उन में असांजी श्रद्धा बि शामिल हूंदी आहे असांजी उमंग ऐं ख़ुशी बि शामिल हूंदी आहे हिक ॿिए सां मिलण जी कोशिश बि हूंदी आहे हिक ॿिए सां गॾिजी मिलड़ी मिली करे पंहिंजे ख़ुशीअ खे ज़ाहिरु कबो आहे हिक ॿिए सां मिलंदा आहियूं इन तरह सां डांस हिकिड़ो अहिड़ो माध्यम आहे जेको हर कंहिंखे पंहिंजो पाण में साण थो वठी अचे त असां सिंधियुनि जो बि हिकिड़ो ख़ासि मौको आहे चेटीचंड जो जिते असां छेॼ डांस कंदा आहियूं डोकला जी रांदि कंदा आहियूं ऐं इहो ॾाढी ख़ुशीअ सां ॾाढे प्रेम प्यार सां असां इहो त्योहार मल्हाईंदा आहियूं